सबसे पहले हिंदी हमारे भारत की मातृभाषा होती है हिंदी ऐसी भाषा है कि हर राज्य में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है और अनेकों भाषाएँ हैं लेकिन हिंदी में सबसे ज़्यादा भाषाएँ होती हैं हिंदी बोलने के लिए इंसान सामने वाला तुरन्त समझ लेता है लेकिन अगर कोई दूसरी भाषा बोलता है वह हिंदी में नहीं समझ पाता क्या बोल रहा क्या नहीं समझ रहा लेकिन हिंदी ऐसी भाषा होती है तो सामने वाले भी समझ जाते हैं और बोलने वाला भी बोलने वाले को भी आसान हो जाता है कि हिंदी भाषा में वह हम से बात कर रहा है एक बार अगर इंग्लिस में कोई अगर हम से बोल दे मैं हिंदी बोलता हूँ तो इसका ट्रांसलेसन उसका कुछ आता नहीं तो क्या बोलेगा लेकिन हिंदी भाषा ऐसी भाषा है हमारे देश की जो पूरे भारत में हिंदी का प्रयोग किया जाता है सबसे ज़्यादा कहीं भी जाइए आप खाने पीने से लेकर ढाबा में बैठ जाइए कहीं भी जाइए तो हिंदी भाषा का ही प्रयोग ज़्यादा किया जाता है हिंदी हमारी मातृभाषा की वजह से सबसे अच्छी भाषा मानी जाती है इसी लिए कहा गया है हमारी हिंदी भाषा जो होती है हमारे राष्ट्रीय मातृभाषा मानी जाती है हिंदी ऐसी भाषा होती है कहीं भी आप जाइए किसी भी राज्य में किसी भी देश में हर जगह पर आप जाएँगे सबसे ज़्यादा हिंदी भाषा वाले ही मिलेंगे और भाषाएँ हैं और भाषा का इस्तेमाल बहुत ही कम होता है लेकिन हिंदी भाषा का इस्तेमाल हर देश हर राज्य में होता है अपने पूरे भारत के एक एक राज्य में जाएँगे तो हिंदी भाषा का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है इसीलिए हमें हिंदी बहुत पसंद है हिंदी सबसे ज़्यादा अच्छी भाषा मानी जाती है क्योंकि हिंदी में ही आदमी खाने से ले कर पानी से ले कर हर चीज़ आप बैंक में जाएँगे तो हिंदी का ही प्रयोग ज़्यादा किया जाता है क्योंकि हिंदी में ही आप जाओगे हिंदी में ही वह बात करेगा और किसी भाषा में जल्दी बात नहीं करते कोई लोग कोई भी काम करेंगे हर चीज़ करेंगे बोलेंगे सर हमें हिंदी में बताओ हिंदी में ही हमें समझ में आता है और हिंदी में ही जो है हम कार्य करेंगे इसी लिए हमारे देश में हिंदी का सबसे बड़ा महत्व होता है हिंदी ऐसी भाषा होती है बचपन से ही सबसे पहले हिंदी ही बच्चों को सिखाया जाता है और अन्त में वह जब बड़ा होता है चाहे जो भाषा सीख ले चाहे इंग्लिश सीख ले चाहे मराठी सीख ले कुछ भी सीख ले लेकिन उसकी मेन भाषा हिंदी ही रहती है